आं अनलाइनाव जिनस लंफेन मांगायदोंमोन बे जिनस लफेना बेराद मोजां स्मुड बेराद मोजां गाननो गोसोखौ आं गान्नानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों जे नाम्बारखौ आङो बिहरदोंमोन बै नाम्बारआनो फैदों जेखौ आं फसायदोंमोन बे खालारआनो फैदों दा आं गोसोखौ गान्नानै जोबोर मोजां मोनदों जेरावखि थाङा मानो आं मानि थांनानै खुनोनो गोसो जाया ओरैबायदि मोजां मोनबाय गान्नानै आंनि गोसोआसो मिथिसिगौ बे लंफेना जिबाजौ डाइनजिनि रांनि बेसेननिमोन दा आं गोसोखौ जोबोर मोजां मोनबाय